हां जी राम राम जी अस इक सांबा डिस्कट च रौह्ने आह्ले आं इक ग्रांऽ च साढ़ै ओह् ऐ ते बाकी अस अपने हिन्दु धर्म गी जादा मनने आं अस ओह् आं फिर बाकी हून एह् महीना धर्मी महीने चला दा तोआनूं पता ऐ फिर प्रभात फेरी बी जंदे इस महीनै अस रोज़ जन्ने आं साड्डे चार बज़े दा असें ऑलार्म लगाए दा ऐ ते ओह्दै बिच्च फिर अस पोनें पंज्ज अपने घरा निकलने आं फिर ओह्दे च अपने सत्तसंग बगैरा फिर अगर कोई अपने घर सद्दे अस उध्दर बी जन्ने आं ते ढोलकी चिमटा जो बी रान कथा एस महीनै बड़ी गै चली ऐ ते राम भगवान अपने बिराजमान होए नै इह्दै च साह्नू बड़ी गै खुशी होई ऐ इह्दो कन्ने जानि के घर घर बच्चें इयां जेह्ड़े बड़े गै खुश नै कि उनेई बी इयां कुश इयां दिक्खने मिलेआ की भगवान माडर्न बच्चे जेह्ड़े उनें बी इस चीज़ दा पता चलेआ कि साढ़े केह् अस समझी लै हिन्दु धर्म साढ़े जे ओ ऐ ते बाकी बड़ी खुशी कन्नै मनाया एह् जेह्का इक पर्व गै समझी लैओ एह् हर साल हून उ'दा जन्म दिन बी इयां मनाये करना बाकी साढ़े इत्थे राम कत्था बी बैठी ओह् बी असें पूरे नौ दिन सुनी ते फिर रोज़ साढ़ै आस्तै सप्ताह् बगैरा जानि के लंगर बगैरा बी रोज़ अस हून जानि के परशाद बगैरा बनाईयै हर रोज़ जिसलै अल जन्ने आं प्रभात फेरी ओह्दे च बंडने आं ते पूजा पाठ करन् आं बाकी साढ़ा हिन्दु धर्म जो बी ऐ बच्चे बी कन्ने कन्ने एह् चीजां खिक्खा दे न ते साह्नू बड़ी खुशी होंदी ऐ के दिक्खो साढ़े बच्चे बी एह् चीजां बड्डे जे कम्म करदे नै ते निक्के बी सिखदे दे नै ते बड्डें कोला असें सिक्खेआ ते असें बी शुरू कीता एह् कम्म ते बाकी जेह्ड़ा हून एह् कम्म शुरु होया मोदी नै कीता की सबतू बड्डा ते इयै राम भगवान होरें अपने लेआंदा ऐ होर बी साढ़े बड़े धर्म नै बाकी साढ़े जदूआं दा साढ़ा एह् पैह्ली एह्कड़ा कम्म शैल होया असें एह् दिक्खेआ ऐ बाकी होर एह्दे कोला जादा अस हां बड़ियां जनानियां नै सवेरै जिल्लै एह् उट्ठदियां नै तै फिर होर अग्गैं साढ़ै कन्नै मिलदियां न अस पूरै ग्रांऽ दी प्रभाप फेरी कड्डने आं ते फिर घर घर जाईयै परशाद जो बी ऐ यानि के हर रोज इक इक घर अस जन्ने आं ओह् करने परशाद बंडने आं एह्दे कन्नै साढ़े बच्चें गी बी बड़ा कुश इयां सिक्खने गी मिलेआ एह्दे कन्नै